हलो मां कंहिं दुकानु ते वई हुयमि त हुते कपिड़ा ॿारनि जा कपिड़ा वठण लाइ त हुते ॾाढा सुठा पिया लॻनि कलर्स बि सुठा कपिड़े के हथि लगाइ ॾिठो त उहो बि मुलायम हुयो जेको वर्क वगै़रह ऐं हुनजे मथां पैटर्न्स वगै़रह हुया या बटन्स लगियलु हुया उहे जाम ॾिसण में सुठा पिया लॻनि घर अची ॿारनि खे पाता त थोरी ही देरि खां पोइ पसीननि जे करे ॿारनि खे जेको कपिड़े जो कलर हुयो हूअ हुननि जे शरीर ते लॻी वियो ऐं हुननि जे शरीर खे चमड़ीअ ते थोरी खुजली थियणु लॻी ऐं इलास्टिक बि एॾी टाइट हुई जो ॿारनि खे खुजली त पिया कनि त उहे कलर बि ईअं पियो लॻे फिटी वियो हाणे त पोइ कपिड़ो इयो असांजो बेकारु वियो ऐं एॾा पेसा बि भरियासीं हुनखां पोइ बटन्स खे थोरा हीअं मां छिके ॾिठमि त उहो बटण बि निकिरी आयो पोइ त कपिड़ा लाही हुननि जा फिटी कया पोइ पाण खे ईअं पियो लॻे की हे बटण सुभाणे नंढो ॿारु पंहिंजे वात में विझी छ्ॾे त हा त असांजे लाइ जाम मुसीबतु थी वेंदी